آج کل مطلب گاؤں میں شادی ہوتی ہے کسی کی شادی ہوتی تو اس سے پہلے پنچایت بیٹھائی جاتی ہے پنچایت کا معاملہ ہوتا ہے کا ہوتا ہے بیٹھایا جاتا ہے اس کے بعد سوچ سمجھ کی شادی کا ارادہ ہوتا ہے اور پورے گاؤں میں دیہاتی میں دعوت دعوت دی جاتی ہے اور اپنے رشتے داروں کو اپنے گھر میں اپنے پڑوسی میں سب کو مطلب دعوت دی جاتی ہیں اور آج کل کا تو یہ باپ باپ دادا کے زمانے سے ہی چلتا آ رہا ہے کہ شادی سے شادی میں مطلب پنچایت بیٹھائی جاتی ہے پنچایت بیٹھتی ہے سوچ سمجھ کے بات ہوتی ہے کس کو کیسے بلانا ہے کس کو کیسے دعوت دینا ہے اور اور سب کو مطلب دعوت دیتے ہیں شادی کا اور شادی اچھے سے ہوتی ہے پنچایت اچھے سے بیٹھتی ہے باپ دادا کے جمانے سے ہی چلتا آ رہا ہے یہ سب اور چلتا آ رہا ہے باپ دادا کے زمانے سے